हाँ मैं अभी हाल ही में एक हॉस्पिटल में गया भी था और वह एक गोवर्मेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर मैंने देखा कि जो पहले हॉस्पिटल की हालत हुआ करती थी जहाँ पर हम बात करें सफाई की तो वह बहुत ही बुरी थी पर जब हम आज देखने गए थे हॉस्पिटल देखा था जब अभी कुछ दिनों पहले तो वहाँ पर सफाई बहुत अच्छी हो चुकी चूँकि अभी हमारे देश में एक चल रहा था राम प्राण प्रतिष्ठा उसके दौरान हमारे प्राण प्रिय मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री जी उन्होंने यह कहा था कि इसके लिए हम सफाई अभियान भी चलाएँगे उसके तहत और वैसे देखा जाए तो अभी जो लोग हैं उनके अंदर भी काफ़ी सफाई के प्रति जागरूकता पैदा हुई है तो अभी मैंने देखा हॉस्पिटल में काफी सफाई दिखाई दी मुझे और ऐसी हाइजेनिक स्थिति कहीं पर नहीं लगी